हेलो हूं नमस्ते फायसागर लेक त फासगर त वरी हो कोन्हे बाक़ी फायसागर पासे ईअं तव्हांखे हीअ अथव या हीअ वर्ण हाऊस आहे थोरो थोरो ई परे पुष्कर अथव पुष्कर वगै़राह ठहियल अथव अ पाइसा वगै़राह हिते रस्ते ते ई पवंदो सभु रस्तो ठहियल आहे हा कॾहिं अचिणो आहे तव्हांखे केतिरी देरि जो प्रोग्राम आहे याने की प्रोग्राम छा आहे तव्हांजो हिकु ॾींहु जो प्रोग्राम आहे या यूज़ करे अॻिते वञिबो न फाय सागर विज़िट करे फाय सागर फाय सागर में फाइव सागर हिकु पिकनिक स्पॉट आहे त तव्हांखे पिकनिक जे हिसाब सां रुकिणो आहे या तुरंत वापिसि अचिणो आहे न फाय सागर जे आस पास त कुझु कोन्हे हा पुष्कर आहे पुष्कर आहे वधीक परे कोन्हे हूह अधि किलो पंधि असुल में चोपाटी कोन्हे छा हूअ अ चोपाटी त अनसागर मे आहे फाइव सागर त घुमो फाइव सागर कोन्हे हो तव्हां घर ते आ न आना सागर आ फाय सागर कोने बाक़ी फाय सागर कोन्ह थी कॉलर हाऊस आहे हिन पासे शाजाबाद वग़ैरह पुष्कर आहे पुष्कर ई पवंदो हे मतिलब कलाकु ॾेढ त हिक ॿिनि किलाकनि जो प्रोग्राम सां थींदव आहे उन हिसाब सां ॿुधायो कॾहिं ईंदव ऐं बाक़ी घणा ॼणा हूंदा उन हिसाब सां हा त ठीकु आहे थी वेंदो तव्हां ॿुधाये रखिजो कॾहिं ईंदा ऐंं कलाकु ॾेढ में स्टेशन पहुंचंदव इंफोर्म करे रखिजो त ठीकु आहे हा हा हूअ त ऑटो पहुंची वेंदो हुते उनखां अॻिते पोइ वेन करिणी आहे जेको बि करिणो आहे तव्हांखे ऐं की भाई ठीकु आहे ठीकु आहे त मतिलब तयारु रहिजो प्रोग्राम हिसाब सां ऐं बाक़ी रेट तव्हांखे पहिरीं ॿुधायो हुयुमि उते वेहि रेट त उहेई रहंदी बाक़ी तव्हां ॾिसो अच्छा हिकु त पुष्कर अथव पुष्कर ऐं आना सागर चौपाटी गॾु हे रीलन जे अॻियां ई आहे इअं फाय सागर हिन खां पहिरीं अथव आना सागर चौपाटी नईं पुराणी चौपाटी आहे उनखां पोइ ई पंहिंजो आना सागर अथव फाइव सागर एक्चुली फाइव सागर ते पिकनिक स्पॉट आहे उहे बाक़ी अॻियां हिकु चामुण्डा मंदिर इते ई अॻिए वञी रोड ते चामुण्डा मंदिर अथव इनखां पहिरी पवण्दव फाय सागर खां पहिरीं अथव अ मशहूर मंदिर आहे और ऐश्वर्य जे लाइ ऐं उते हमेशह भीड़ रहंदी संडे ॾींहुं ईंदा त संडे ॾींहुं पाण वधीक भीड़ रहंदी आहे जनरली भीड़ घटि थींदी आहे त सावण पियो हले त हमेशह ई इहो खुलियल हूंदो आहे हुतां मतिलब हितां ॿ बुड़ी सई लग जॻह ते जीअं आर सी वगै़रह अथव ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे ओके